मैंने विभिन्न प्रकार की यात्री बस में यात्रा की है लोकल बस ए सी बस जो बहुत ही अलग अलग तरह की होती है जो लोकल बस है जो डेली चलती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सीट में बैठने के साथ साथ लोग खड़े भी रहते हैं उसकी सीट कंफर्टेबल आरामदायक नहीं होती है खिड़कियां जाम हो जाती है और ए सी बस ए सी बस में सीट बहुत आरामदायक होती है उसमें खिड़कियां बड़ी बड़ी होती है जिसे पूरा बाहर का नजारा दिखता है पर पर उसमें किराया बहुत ज़्यादा रहता है और जो ये वाली बसे से लोकल बस इसमें किराया कम होता है बस यही दोनों डिफरेंस है दोनों तरह के डिफरेंट की बसें मैंने ट्रैवल किया है मैं भोपाल से इंदौर गई थी ए सी बस में और मैं यहाँ से जबलपुर गई थी लोकल बस में इसलिए मुझे दोनों बसों की भिन्नता का पता है